डिलेवरीके लिए ओ अच्छासँ अथी डिलेवरीके लिए ओ अच्छा कपड़ा जे कपड़ा कहलियै ओ कपड़ा अयलै नहि ओ कपड़ा ठीक रहै नहि फेर रिटर्न करबय अयलै तऽ बहुत डिलेवरीवला बहुत बोलु उलय लगलै बोलय लगलै कि नहि लै के छै तऽ किएक डिलेवरी केलियै ओ अच्छा नहि रहै दोसर जे जे हम आर्डर केलियै ओ आर्डर नहि नहि रहै दो दोसर रहै तहन ओकरा फेर रिटर्न करय लेल कहलियै तऽ ओ रिटर्न नहि केलकै बहुत ई ओ बोलय लगलै कि पहिले इच्छा नहि रहै छै तऽ किएक आर्डर कयलहुँ एना ओना बहुत अजीब अजीब बात बोलय लगलै हमरा ठीक नहि ठीक नहि जैसे जैसे ओ बोलैत रहै कपड़ा जे केलियै ओ कपड़ा अयतै थोड़ी हम नहि लैतियै ओ कपड़ा जे हम कयलियै ओ आर्डर अयबे नहि ओ अयबे नहि केलै डिलेवरीवला बहुत अजीब अजीब बात बोलैत रहै बहुत पता कि नहि लै के बात ई नहि एना ओना हर चीजके जैसे होइ छै कि बहुत अलग बात बोललै कि जेना जेना लोक कोनो कप् कपड़ा किनी तऽ सियाइए अयलै कोनो भी किछु भी करै छियै तऽ डिलेवरीवला एतेक नहि नहि डिलेवरीवला ठीकसँ नहि पहुँचा पाबै छै पहुँच पहुँचाबै नहि छै पहुँ ठीक टाइमपर टाइमपर टाइमपर ठीक टाइमपर नहि आबै छै फिर जहन डिलेवरीके लिए दुसरा आदमी छै दुसरा डिलेवरीके लिए जे ओ दोसरका तरहसँ फिर दूसरा चीज लए कऽ आयल छै ओ ठीक नहि रहै फेर रिटर्न करबै तऽ रिटर्नमे बहुत अजीब अजीब बात बोलैत रहै ओना ओकरा नहि ने बोलयके चाही बहुत ही बेकार रहै बहुत बदतमीजी उएह बहुत अजीब लड़का रहै कि ओना नहि बोलयके चाही मगर हल्ला डिलेवरी करै छै एहन बात नहि छै जे नहि करै छै मगर सभकेँ सभचीज अच्छा आबै छै बुरा आबै छै तऽ रिटर्न करवाबयके छै चाहे कपड़े लत्ता कहीँ भी खरीदय जाइ छै तऽ वहाँ हमेशा रिटर्न करवाओल जाइ छै डिलेवरीवला अथी रिटर्न मारयके लेल एहिमे अहाँ नहि नहि करि सकै छी नहि मोन नैहि लै के मोन रहै कथी लए एना करबै उएह हमरा हर चीजके बात मोनमे मगर ओना ओकरा नहि ने करबाके चाही बहुत ही अजीब अजीब अजीब डिलेवरवला रहै डिलेवरीवला बहुत ही बेकारसँ बोलैत रहै कि बहुत ही हरचीज लै कऽ रहै छै तबे ने हम हमेशा बहुत जादा जादा हम डिलेवरी करै छियै कि बहुत जेना कोनो चीज भेलै कि हम जादा अथीए फ्लिपेकार्टपर मङ्गबै छियै एहन बात नहि छै कि जैसन देखबै छै ओहन रहै नहि छै बहुत बहुत सुन्दर देखबै छै कितनो रेटमे बहुत कम रेटमे कि इतना अच्छा आय सकै छै मगर ओतना अच्छा आबै नहि छै पता ने किया जेहन देखबै छै ओहन आबयके ने चाही मगर ओहन आइ आबै नहि छै देखबै छै किछु आबै छै किछु नहि करयके चाही ओकरा किया आ रिटर्न भी मारयके छै बहुत बेतमीजीसँ बात करै छै ओ नहि ने करयके चाही ओकरा बहुत ही अजीब अजीब रहै छै एकदम बेकारवला बात बोलैत रहै छै कि डिलेवरीवलाके ओना करयके नहि चाही हरचीज